अथी भानस करैलए गेलहुँ डेकचीमे भात करैलए डेकची चढ़ेलहुँ दालि करैलए डेकची चढ़ेलहुँ तरकारी करैलए सब्जी चढ़ेलहुँ लोहिआ चढ़ेलहुँ लोहिआ चढ़ाकऽ तरकारी बनेलहुँ अथी करछुलो एहिमे करछुल पड़ल कनि कटोरी आनलहुँ कनि करछुल लगल कनि छोलनी लगल सब बर्तन कनि यूज कनि करऽ पड़ै छै सब बर्तनमे सब भानस करैत घड़ीमे बर्तन तऽ खूब लागि जाइ छै कनि छिपलिए रखऽ पड़ल तरकारी काटिके रखलहुँ कनि दालिए रखलहुँ कनि डेकचीमे भाते भेल कनि दालिए भेल कनि तरकारिए भेल लोहिआमे कनि करछुल लऽ कऽ से भात लारलहुँ कनि छोलनी लऽ कऽ तरकारी लारलहुँ कनि तरकारिए कठौतमे तरकारिए धोलहुँ कनि चाउरे लगेलहुँ कनि सबटा कऽ कऽ रखलहुँ ओरिआकऽ सबटा केलहुँ भानस भात केलहुँ अपन ओरिआकऽ तऽ यूज कनि करैए पड़ै छै भानस घड़ीमे कनि भऽ जाइ छै कनि सबटा समान लगबे करै छै सबटा अनैए पड़ै छै धोइ माँजिकऽ सबटाके तैआर करऽ पड़ै छै सबटा रखै छिए ओरिआकऽ सबटा समान रखै छिए ओरिआकऽ सबटा डेकची आनऽ पड़ै छै सबटा डेकची माँजऽ पड़ै छै लोहिआ माँजऽ पड़ै छै सबटा छोलनी माँजऽ पड़ै छै सबटा माँजि धोइकऽ सबटाके तैआर केलहुँ सबटा चढ़ेलहुँ सबटा भानस अपन लोहिआमे तरकारी केलहुँ डेकचीमे दालि केलहुँ डेकचीमे भात केलहुँ कनि करछुलमे भाते लारलहुँ कनि छोलनीमे तरकारिए लारलहुँ कनि छिप्पामे तरकारिए राखलहुँ कनि चाउरो फटकैमे लगल कनि बर्तन यूज तऽ कनि करैए पड़ै छै बाटीमे मसल्ले पीसिकऽ रखलहुँ कनि तरकारिए काटिकऽ रखलहुँ कनि पिऔजो सोहिकऽ रखलहुँ सबटा बर्तन कटोरीमे रखलहुँ यूज करैलए सबटा ओरिआकऽ रखलहुँ सबटा यूज अपन केलहुँ सबटा अपन कऽ कऽ भानस केलहुँ अपन रखलहुँ सब खाए पिए गेल सब केलक फेलक सबटा सब बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर केलहुँ धेलहुँ केलहुँ भानस देखादेखीमे कनि माँजै मनुज केलहुँ कनि माँजैओ पड़ल कनि धोएओ पड़ल